हांव आतां गाडयांची नांवां घेता वेगनार ऑल्टो के टॅन आय ट्वेंटी कार एमब्युलंन्स ट्रक बोट ब्रेझा अर्टिगा व्हॅन जीप टॅक्सी ट्रॅक्टर ट्रेन क्रेन ऑटोरिक्क्षा स्कुटर मोटरसायकल ट्रायसायकल स्पोर्ट्स कार बायसिकल फेरी हाउजबोट राफ्ट एरोप्लेन हॅलिकॉप्टर हॉट एअर बलून कार्गो प्लेन फायटर जेट शीप बुलडोजर मॉन्स्टर ट्रक पुलीस कार सबमरीन डंम ट्रक थार इग्नीज मारुती स्विफ्ट स्कोडा बी एम डब्ल्यू